गोदोनि समाव आरो दानि समाव गोदोनि समजों दानि मोब्लिब गोनां समजों गोबां इसिङाव थानाय आइजेंफोरा गोबां फाराग जायो फाराग दङ गोदोनि समाव जोङो दो एबा हानि दो हानि साराइ आरो गोदोनि समाव गोबां आगजु जेरै खराइ खराइनि थो रसि खराइनि खुरै बेफोर आगजुखौसो जोङो जोङो जानाय आदाराव बाहायोमोन आरो बे समाव गोदोनि समाव जेबो मोब्लिबनि सोमोन्दै जेबो गैयामोन बे समाव जोङो हानि दो एबा हानि साराइयावसो जोङो अरदाबाव अर लागायनानै इसिं न'वाव ओंखामखौ संनाय जायोमोन ओंख्रिखौबो संनाय जायोमोन जिखुनु हाबाफारि अरदाबनि खामानिखौनो गोदोनि दिनाव अरदाबावसो संनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव दानि जुगा मोब्लिबनि जुग बिनि थाखाय दानि जुगाव जोङो गोदोनि जुग बायदि जोङो अरदाबखौ बाहायनांला गोदोनि जुगनि बायदि हानि दो हानि साराइ हानि खराइ हानि खुरै खावराइनि थोरसि जों बेफोरबायदि आगजुखौ मोनसेबो बाहायनांलिया दानि मोब्लिब गोनां समाव जेरै गेस गेसजोंनो जोङो कुकार कुकार बाहायनानै लोगोसे जोङो कुकार बाहायनानै जोङो ओंखामखौ संनो हायो आरो मोब्लिबनि ओंख्रि संग्रा साराइ गोबां रोखोमनि आइजेंफोरा मोब्लिबनि थाखाय ओंखारनाय जायो बेफोराव जोङो दानि जुगाव सङो संनानै जानाय जायो आरो दिनै गोदोनि समावहाय जोङो बानलु बानलु सामब्राम बेफोरखौ जोङो दंफां दंफांनिफ्राय दंफांनि दालाइ बा दंफांनि गुदिनिफ्रायसो जोङो गोदोनि समाव दाननानै दंफांखौ दाननानै जोङो थबसि महरै बा बाथोन देग्रा महरै जोङो बानायनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दानि मोब्लिब जुगाव मोब्लिबजोंनो दिनै मिक्सार मिसिन बा ग्राइन्दार मिसिन बेफोरबायदि आगजुखौ बाहायनानै जायो दानि मोब्लिब जुगाव बेबादिनो गोबां रोखोमनि गोदोनि आइजें बाहायनाय दानि मोब्लिब समनि आइजें बाहायनाय गोबां रोखोमनि फाराग दं गोदोनि जुगनिफ्राय दानि जुगा गोबां रोखोम सोलायबाय गोबां बुंस'हायि सोलायबाय गोदोनि समाव गोबां खस्थ'बो दंमोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोदोनि मानसिया उथ्रिबोनांगौ जायोमोन नाथाय दानि बे मोब्लिब जुगाव मानसिफोरा गोदोनि सम बायदियै खस्थ'बो मोनलिया मानो होनोबा नों गसङैनो गावनि गोसो बायदियै सुबिदा बायदियै मोब्लिबनि जुगाव जेरै कुकारजों ओंखाम संनायखौबो नोङो माइरं सुनाय बा खामानि मावनाय बेफोरखौबो जोङो मोब्लिबजोंनो मेचिन बाहायनानै जोङो माइरं सुनाय जेखोनो ओंखाम ओंख्रि संनाय जेखुनु मायबा मोनसे संनाय खामानियाव बाहायनायानो जों मोब्लिबजोंनो सुबिदा जाबाय जेरोखोम नों मोनफ्रोम खामानियाव बाहायनाय खामानि बाहायनायानो मोब्लिबनि थाखाय गोबां सुबिदा गोदोनि समाव बेबादि सुबिदा गैयामोन मानो होनोबा गोदोनि समाव सुनाय जानाय संनाय खावनाय मोनफ्रोम खामानि बाहायबोनायानो गोबां आखाइ आथिं बायदिसिनानि खस्थ' गोनां दङमोन देहानि थाखायबो खस्थ' गोनांमोन देहाया गोबां खस्थ'जों खस्थ'नि गेजेरजों देहाखौ खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों गोदोनि समाव मावनानै जायोमोन नाथाय दानि मोब्लिब जुगाव बेबादि देहाखौ खस्थ' खालामनोबो गोनांथि गैलिया मानो होनोबा मोब्लिब बे मोब्लिबा गोबां सुबिदा होबाय संनाय खावनायावबो सुबिदा जानाय लोंनायबो सुबिदा मावनाय दांनायबो सुबिदा गोबां रोखोमनि बुंस'हायै मोब्लिब जुगाव सुबिदा मोनबाय किन्तु गोदोनि जुगाव मोब्लिबनिबो गोहो गैया मानो होनोब्ला बाथि केरासिन आरो गोदोनि समाव बेफोरजों जोंनो दिन बारहोनांगौ जायोमोन मोब्लिब मोब्लिबनि गोनांथि मोब्लिबनि गोनांथि मोब्लिबबो बै समाव गैयामोन किन्तु दानि जुगाव बेफोरबायदि लेन्थन केरासिन बाथि बा हायनांगौनि मोब्लिब जुगाव मोब्लिब जुगाव जेबो बाहायनांगौनि गोनांथि गैलिया मोब्लिबजोंनो गासै खामानिया जाजोबो मानो होनोबा दानि मोब्लिब जुगाव गोदोनि मोब्लिब गैयि जुगाव गोबां फाराग आनो जाहैबाय दानि मोब्लिब गोनां जुगाव गोबां सुबिदा गोदोनि मोब्लिब गैयि जुगाव गोबां देहानि खस्थ' जायोमोन